ग्रामीण भागांत वैद्यकी सेवा बरी मेळना कारण दोतोर आनी बरीं अत्याधुनीक उपकरणां थंय आसनात बारीक सारीक दुयेंस आसत जाल्यार त्या खातीर शहरांत वचपाची गरज येना पण दुयेंस व्हड आसत गंभीर आसत जाल्यार शहरांत वचप गरजेचें कारण बरें दोतोरचो सल्लो घेवप आनी तांच्या कडच्यान बरो उपचार करून घेवप हें त्या मुळे शक्य जाता हांव उपचार घेवपाक सदांच शहरांत वचपाक सोदतलो कारण म्हाका थंय बऱ्यो सवलती आनीक बरो सल्लो थंय मेळटलो